म्हागेल्या आयुश्यांतले सुंदर वो विलक्षण सुवात म्हणल्यार शिर्डी साई बाबा आनीक महाराष्ट्रांतली कोल्हापूर अंबाबाई महालक्ष्मी देवी शिर्डी साईबाबाक वचून येतगीर सामकें मन प्रसन्न जाता साईबाबाच्या पायाचेर तकली दवरन आमकां आशिर्वाद घेवपाक मेळटा तसोच अंबाबाईक वचून येतगीर तर अती सुंदर प्रसंग आसा हो सगल्यांत बऱ्यांतलो बरो प्लेस म्हळ्यार श्री महालक्ष्मी अंबाबाई कोल्हापूर